म्हाका दिसता की की जें शिकप हा धंद्याच्या बाबतीं ती खूब कमी आ आमकां अशें नाकी धंदो करपाक कळना किदें आसा पूण तांकां कशें करप कशें तें खबर ना आनी जेन्ना ते शिकोवन ते जेन्ना बाजारान देंवतले ते ताज्याकून पयलींत ते थंय खूब जण आसा धंदो करपी जे म्हाका दिसता की शिकवण दिवपाची गरज हा आनी ती तें चिंतप हा पळय की आमकां आमकां बसून गॉमँट ऑफिसानूत बसपाक जाय तें सुटपाक जाय तें सुटल्या मागीर सुटून मागिरूच तूं धंदो करपाक शकता आनी तें कशें सुट्टलें तांकां सांगपाक जाय ना जावचेंना तुवें केन्ना कितें आपलें खूद करपाक जाय आनी म्हाका दिसता स्कोप आसा खूब स्कोप